आजकल हिंदी वालों को कुछ अहमियत नहीं है आजकल हिंदी हमारी बहुत मातृभाषा थी जिसको पीछे किया जा रहा है हिंदी से हमें हर चीज शब्द सुनने मिलती है और समझने मिलती है जो कि आजकल लोग इंग्लिश ज़्यादा उपयोग करते हैं और हम लोग कम पढ़े लिखे लोग ना हिंदी का उत्तर अच्छे से सम्मान और ज्ञान रखते हैं तो उसको गवार समझते हैं हिंदी से हमारी सब चीज चल रही है हिंदी नहीं होती तो इंग्लिश कहाँ से आती पहले तो हिंदी में ही बात होती फिर उसको ट्रांसफर करके इंग्लिश बोला जाता है लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है हिंदी कोई आगे बढ़ाया जाए हिंदी में बहुत अच्छी लगती है और हिंदी से ही हमारे वेद पुराणों का ही उच्चारण हुआ है और हिंदी हमारी मातृभाषा हैं